ہمارے یہاں بہت سے ایسے طریقے پائے جاتے ہیں جس سے کہ ہم اپنے مقامی فنکار کو اور ریاست کو مجموعی طور پر محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ جیسے کہ ہمارے یہاں جو ہے مٹی کے برتن بھی بنائے جاتے ہیں اور اور ہمارے یہاں بُنائی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جس سے جو جو لوگ بُنائی کرتے ہیں ان لوگوں نے اپنا بہت ہی زیادہ اس میں کنٹریبیوشن دیا ہے انہوں نے اور اس کے بعد آج جا کر وہ لوگ بُنائی کر رہے ہیں اور پتھر کی بنی عمارتیں ہیں جتنی بھی ہمارے یہاں جیسے کہ آگرہ میں تاج محل ہے لکھنؤ میں ہے اور شاہی امام باڑہ ہے چار مینار ہے حیدرآباد میں اور دلّی میں بھی قطب مینار ہے جامع مسجد ہے بہت سی ایسی پتھر کی بنی عمارتیں ہیں جن کو ہمارے یہاں کے فنکاروں نے بنایا اور وہ آج بھی موجود ہیں اور ان کی آج بھی حفاظت کی جاتی ہے اور بہت سے ایسے پینٹر ہیں کلاکار ہیں بہت سے جو ہمارے یہاں موجود ہیں